हमारे उज्जैन ज़िले में बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में समझाया जाता है क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम में हीं व्यक्तियों को कुछ चीज़ें बताई जाती हैं और गरीबी उन्मूलन महिला सशक्तिकरण भारत में गरीबी एक ऐसी समस्याएँ हैं जिससे निपटने के लिए हमें हमारी सरकार और सभी सामाजिक संस्थाएँ बहुत प्रयास कर रही हैं ताकी गरीबी से ऊपर उठ सकें महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जागरूकता फैला रहीं महिलाओं में कुछ अच्छे विचार आदान प्रदान हो रहे हैं जो महिलाएँ घर की लक्ष्मी होती हैं जो हर बालक बालिका का ध्यान रखती हैं यदि महिलाएँ शिक्षित होएगी तो परिवार भी बहुत जल्दी शिक्षित हो जाएगा और जिस परिवार में महिला शक्ति शिक्षित हैं वह परिवार बहुत उन्नति करता हैं भारत सरकार के द्वारा कुछ मुख्यमंत्री दीनदयाल योजना चलाई जा रही हैं और मोबाइल हॉस्पिटल जैसे सुविधाएँ गॉरमेंट के द्वारा दी जा रही हैं जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं ऐसे लोगों को मोबाइल के माध्यम से वहाँ के उनको सुविधाएँ दी जाती हैं हॉस्पिटल की पूरी सुविधाएँ और दूसरी है लाड़ली बहना योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले चालू की थी वर्तमान में चल रही हैं और इससे महिलाओं को कुछ राहत मिलती हैं ताकी जीवन में और भी आगे बढ़ सकें कुछ महिलाएँ इसका अच्छा उपयोग कर रही हैं क्योंकि सरकार का मकसद है कि महिलाओं को सहयोग दे करके उनका जीवन अच्छा बनाया सके ताकी उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न हो धन्यवाद